हा ॿुधायो त तव्हां किथे रहंदा आहियो हाणे मतिलबु एग्जेक्ट किथे आयो तव्हां मां तव्हांखे किथां जे बारे में ॿुधायां छो की मां त आहियां उल्हासनगर में त तव्हांखे ज़रूर मुंहिंजो केरु नंबर ॾिनो हूंदो त तव्हां बि उल्हासनगर ई लॾे आया आहियो अच्छा न ईअं त खाधा त जाम ई आहे हिते जॻहियूं बि जाम अथव सुठियूं सुठियूं असांजे महाराष्ट्र जे हिते फेमस ख़बर हूंदी न वड़ा पाव ॾाढो फेमस आहे मिसल पाव ॾाढो फेमस आहे महाराष्ट्रनि पुरण पोली जाम फेमस आहे हुनखां पोइ आमटी भात जाम फेमस आहे असांजे महाराष्ट्र जो बाकी अगरि उल्हासनगर जा असांजा सिंधी खाधा पुछो त दाल पकवान बटर पापड़ी सम्बोसा ईअं सभु जाम सुठा अथव न जाम हिते गोल मैदान एरिया में त ॾाढा ई सुठा मिलंदा अथव हिकु अथव जय माता दी बटन पापड़ी वारो उनजा त ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि ईअं बीहंदा टे चारि आहिनि पर उनजा वधीक सुठा हूंदा आहिनि ऐं ॿियो नाश्तो खपे त ईअं बाज़ार जेका असांजी मेन बाज़ार आहे असांजी उते जेमिनी वारो अथव उन वटि बि सभु नाश्तो मिलंदो अथव उते त तव्हांजे गुजरात जी बि नाश्ता ॾाढा सुठा मिलंदा अथव जीअं त जलेबी फाफड़ा खमण ढोकला हा इहो सभु बि जाम सुठो आहे हा हाणे मिलंदियूं आहिनि इहो जेमिनी वारो रखंदो आहे उन वटि सम्बोसा बि हूंदा अथव वड़ा पाव बि हूंदो अथसि पनीर रोल बि हूंदो इहो अच्छे ते बाज़ार में ॿिए नंबर असांजे जेका उल्हासनगर जी फेमस कपिड़ा बाज़ार आहे न उनजे विच में अथव सोना मार्केट जे साम्हूं हाणे ॾिसो अगरि ॿिए नंबर में तव्हां आयो अगरि बाज़ार जे इर्द गिर्द त बसि पंजे मिंट में पंधु पहुंची वेंदौ पर जे अगरि तव्हां चौथे पंजे नंबर आहियो त पहिरों तव्हांखे ऑटो में हिते अचणो पवंदो न या पंहिंजी गाॾीअ ते अचणो पवंदसि हुतां पंधु परे पवंदो त अगरि पंधु तव्हांखे घटि में घटि अधु मुनो कलाकु पंध लॻी वेंदो हीअं ऐं हुन वटि त नाश्ता ॾाढा सुठा अथव असांजी सुबुह हा सुबुह जी दाल सैंडविच उल्हासनगर जी ॾाढी फेमस अथव दाल पकवान सिंधी दाल पकवान जाम फेमस अथव तव्हां जॾहिं चओ पोइ भले हिकु ॿिनि ॾींहनि में थोरी बरसाति घटि थिए हिकु ॿिनि ॾींहंनि में पोइ जॾहिं थिए अञा त हिते हाणे चङी पए थी न हूअ ॿिनि चइनि ॾींहंनि में अञा वधीक हिकु ॿिनि ॾींहंनि जे लाइ अलर्ट ॾिनो अथऊं ॿ चारि ॾींहं पोइ थोरी घटि थिए त जॾहिं बि तव्हां चओ हलूं था तव्हां मूंखे फ़ोन कॼो जीअं बरसाति घटि हुजे या मां कंदीमांव पोइ हलूं था

हा हा ठीकु